ہاں ہیلو جی السلام علیکم جی کہنا یہ یہ میری بات پائپ لائن میری بات ویلڈنگ پائپ لائن سے ہو رہی ہے ہاں یہ بات ایسا ہے کہ میں نے اپنا نیا گھر بنایا ہے اس میں ویلڈنگ پائپ لائن بچھوانا ہے لگوانا ہے اور اس میں کیا خرچہ آئے گا تھوڑا سا آ کر میرے گھر کو دیکھ لیتے ہیں کیسے کیسے کام ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا تھوڑا سا دیکھ کر کیا اماؤنٹ اس کا آئے گا وہی بتا دیتے جی ہاں تو ہاں اگر تھوڑا دیکھتے ہیں آ تو وہ بتاتے ہیں کتنے دن میں کام ہوگا کتنا دن لگے گا کام کرنے میں اس میں اور اس کا کیا خرچہ آئے گا ہاں تو ہاں یہی ہم پتہ کر رہے تھے کل آپ کل آپ آئیے گا اس میں ہاں تو اسی بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنی تھی بات کیے ہیں کہ یہ آپ کو آنا ہے گربیہا منی مسجد منی مسجد کے پاس جوبیگھا میں

میرا پائپ لائن پورا نیو کنیکشن کروانا ہے میرا گھر نیا بنا ہے نا تو اس میں نیا کام پورا کروانا شروع سے آ کر آپ دیکھ لیتے ہیں اپنا اور ایک ٹھو پتہ اپنا بتا دیتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا یا وہ بھی بتا دیتے ہیں جی ٹھیک ٹھیک جی جی جی ٹھیک ہے تو پھر السلام علیکم